मेरे लिए सबसे ज़्यादा गौरवपूर्ण उपलब्धियाँ मुझे लगता है कि जब मैंने बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी फस्ट डिवीजन में वो मेरे लिए एक अच्छा